एक बार की बात है जब हम लोग केदारनाथ जा रहे थे चार लोग तो यहाँ से हम लोगों को इस्टेसन जाने में काफ़ी टाइम लगा और जब हम लोगों को केदारनाथ जाना था तब ट्रेन जो मिली थी वो बहुत ही लेट आई थी और जो एक ट्रेन थी वो डायरेक्ट नहीं जाती थी आधी दूर तक जाती थी तो हम लोगों को तो पहली बात तो ट्रेन भी बहुत ही लेट मिली थी और हम लोगों की टिकेट भी नहीं थी फिर जब हम लोगों की टिकेट हुई तो फिर सीट नंबर हमारा बाईस तेईस चौबीस था फिर हम लोगों वो ट्रेन तो अच्छी थी लेकिन बहुत ही लेट आई थी और